जय जूलेलाल मूंखे बाग़ीचो सजाइण जो जाम शौक़ु आहे पर जीअं जीअं थधियूं ईंदियूं आहिनि थधियूं चालू थींदियूं आहिनि त असांखे हुननि जी रक्षा करण लाइ हुननि जे मथां कवर लॻाइणो पवंदो आहे ऐं जीअं उहे वधीक जल्दी मुरझाइजी न वञनि ऐं ॿी ॻाल्ह त जेके उन्हनि जा डांडियूं या पत्ता बत्ता जेके वधंदा आहिनि त एक्स्ट्रा पत्ता आहिनि वो असां कटाए छॾिंदा आहियूं त उन सां छा थींदो आहे त जीअं डांडियूं आहिनि अञा सुठे नमूने वधनि ऐं जाम सुठो उनजो अॻिते ग्रोथ थिए